नमस्कार ये चावल कितने में हैं ये मोटा वाला तो बड़ा महंगा बता रहे हैं हम तो लखनऊ गए थे तो तो चालिसे रुपये में था हाँ तो लखनऊ गए थे हमें सस्ता मिल रहा था दस रुपये तुम महंगा बता रहे अच्छा ठीक ठीक है और चीनी ऊनी कितने में है किलो हमारे यहाँ तो अट्ठाइसे रुपये में है ओह अरे अड़तीस रुपये में भूल गऍं अड़तीस रुपये में भूल गए ह्म्म और ये लाल मिर्च चलो ठीक है तो फिर आधा किलो लाल मिर्च दे दीजिए और मसाला ओसाला है ओ भी थोड़ा थोड़ा कर दीजिए पचास ग्राम या सौ ग्राम दोनों दोनों दोनों अलग अलग हम मैक्रोनी थोड़ी सी कर दीजिए आठ सौ अरे पाव खण कर देओ कितने हुए और गर्री है गर्री थोड़ी कर दीजिए ढाई सौ ग्राम तेल भी तेल कितने में है तेल कितने में है हमारे यहाँ तो एक सौ बीस में है अरे चलो ठीक है आधा किलो तेल भी दे दिए ह्म्म चलो ठीक है आधा किलो तेल दे दीजिए